नवसिखुआ बच्चा सब पक्षीके ओनाहियो देखयमे बड़ा नीक लगै छै ठुमुक ठुमुक उड़त एहिठाम सऽ ओहिठाम बसि जाएत छोट बच्चा सब एकरा बहुत आनन्द लैत रहत ओकरा जाइत पकड़त ओकरा मारबाक नहि चाही ओकरा सना देखबै छोट छोट बच्चा सब नवसिखुआ पक्षी सने खेलाएत जेकरा उड़ल नहि होइ छै ओकरा खेलाइत बच्चा सबके नीक लगै छै आ मुँह अहाँके देखैत नीक लगैत अछि